मां डॉक्टर बतरा जो शैम्पू घुरायो उन सां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो पियो मां उहो शैम्पू डॉक्टर खां ॾिस अ वठी वियमि त मूंखे उन सां ॾाढो ॾाढो सुठो रिस्लट मिलियो ऐं मुंहिंजे फ्रेंड बि हुन डॉक्टर खां उहो शैम्पू वरितो हो त उहो शैम्पू ॾाढो सुठो आहे ऐं आयुर्वेदिक आहे हुन सां मुंहिंजे वारनि जी जेकी बि दिक़तूं हुयूं सभु मिटिजी वयूं जीअं डैंडरफ थिया वार झरणा थिया वार में ख़ुश्की हुई उन शयुनि खां मूंखे ॾाढो फ़र्क़ु पियो आहे हीउ शैम्पू जी क्वालिटी ॾाढी सुठी आहे ऐं हिन सां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो पियो आहे ऐं इहो शैम्पू ॾाढो सुठो आहे आयुर्वेदिक आहे ऐं इन में कहिड़ी बि शइ जी मतिलबु दिक़त कान्हे